नमस्कार मैम मैम हमें मछली चाहिए थी मैम क्या आप बता सकती हैं आपके पास कौन कौन सी मछली प्राप्त है तो हम मैम हमें रोहू मछली चाहिए क्या आपके पास उपलब्ध है तो मैम आप कितने में दे रही हैं कितने में है मैम अच्छा मैम देखिए मैम सौ रुपए बहुत ज़्यादा हैं आप थोड़ा कम करिए अच्छा मैम आपकी मछली कब की है कल की है या परसों की है कब की है मछली इसे देखकर तो नहीं लगता आप आज ही निकालकर लेकर आए हैं अच्छा तो आप पैसे बहुत ज़्यादा लगा रही हो नहीं मैम दूसरी मछली खाने में उतनी स्वाद नहीं देती जितना कि यह देती है तो इसलिए हम और दूसरी मछली में उतना पौष्टिक आहार भी नहीं मतलब उत उसमें उतना बिटामिन नहीं मिलता हमें तो हम यही मछली चाहते हैं लेने के लिए नहीं मैम देखिए आप तो इसका एमाउंट कम करिए मैम देखिए हम इसे साठ में लेना चाहते हैं मैम हमें पाँच किलो चाहिए देखिए मैम हम आपके यहाँ से इतना ज़्यादा मछली ले रहे हैं तो आप तो कुछ तो कम कर सकती हैं नहीं तो हम दूसरे दुकान पर नहीं ले लेते ठीक है मैम तो आपकी मछली आज की है ना ठीक है मैम तो आप इतने में लगा दीजिए ठीक है मैम ठीक है आप इसे दे दीजिए ठीक है नमस्कार नहीं मैम हमें और कोई मछली नहीं चाहिए आप यही मछली दे दीजिए हम दूसरे दिन आएँगे तो आपकी यह मछली ले जाएँगे अभी फ़िलहाल के लिए हमें यही मछली चाहिए नमस्कार नमस्कार